हाँ मैम नमस्ते क्या आप साइकिल कम्पनी की मनेजर बोल रही हैं हाँ तो आपके यहाँ कौन सी साइकिल ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है कौन सी ज़्यादा मजबूत है हाँ तो उसकी उसकी फीस कितनी है अच्छा हीरो की और रेंजन वाली साइकिल कितने की है रेंजन वाली साइकिल कितने की है क्या रेंजन की साइकिल मजबूत है मजबूत में अच्छे क्वालिटी की दिखाइये अच्छे से जो देखने में अच्छी हो रंग उंग उसका अच्छा हो और वो अच्छे से चलती हो जो बच्चों को पसंद आए हाँ तो हीरो वाली थोड़ी ज़्यादा महंगी है तो हमें उसका फीस थोड़ा कम कर दीजिये हाँ तो और साइकिल भी है और साइकिल का नाम बताइये जैसे वैसे सिम्पल साइकिल कितने की है एकदम नॉर्मल वाली साइकिल जो होती है इस्कूल जाने के लिए जो नॉर्मल साइकिल में हो और आपके साइकिल की कम्पनी यहाँ से कितने दूर तक है हाँ और हीरो कम्पनी की साइकिल की मजबूती के बारे में कुछ बताइये जिससे हम उसके बारे में जानें अच्छा ठीक है और उसका मतलब कोई साइकिल का सामान उमान बिगड़ गया या साइकिल घर आने पर अच्छी न लगे तो क्या हम उसको वापस कर सकते हैं अच्छा ठीक है तो हम वापस कर के दूसरी साइकिल ले सकते हैं हाँ और रेंजन वाली साइकिल भी है और उसमे मतलब कि हर चीज है और रेंजन वाली साइकिल में पाइप वगैरह वो सब मिलेगा जो मिलता है हवा भरने के लिए टायर में उसकी टायर की क्वालिटी कैसी है अच्छा और टायर टायर ट्यूब सब मिल जाएगा उसका उसी में पैसे में होगा कि अलग से पैसा लगेगा अच्छा तो हम कब आयें साइकिल लेने कितने टाइम पर आयें आप बता दीजिये कभी दुकान बंद वंद तो नहीं रहती है तो ठीक है ठीक है हम आ जाएंगे कल साइकिल लेने सुबह ठीक है नमस्ते